हे कांय टुल्स आसात ते हांव सद्दां वापरतां जशें फोन आसा फोन म्हळ्यार आतां सारको गरजेचो जाला स्कुलांत एसायनमेंट दिता थंयसून बँकेची कामां वा तूं कितें ऑनलायन ऑर्डर करता थंयसून जेवणाक वयता फोन म्हटल्यार सारको आता गरजेचो जाला तशेंच दुसरी गजाल म्हळ्यार लॅपटाॅप लॅपटाॅप किंवा पिसी हो शिकपाक खूब गरजेचो कारण जीं आयज कालचीं जीं जाॅब्स आसात तांकां कंप्यूटर येवपाकूच जाय सगळ्यांक